नमस्कार सर आवाज आ रही है आपको मेरी सर मुझे आपसे कुछ मुझे किसी से पता चला कि आप जमीन बेचते हैं अच्छा सर हाँ सर जमीन चाहिए थी मुझे यानि मुझे बालाघाट पे ही मिल जाए कहीं पे भी और रीजनेबल रेट में चाहिए यानि मकान बनना पहली प्रायोरिटी है

यानि कि दो हजार स्क्वायर फिट के अराउंड रहना चाहिए

मैं शाम को आ सकता हूँ सर मुझे ये जानना है कि उस एरिया में डेवलपमेन्ट अच्छे हैं ना यानि उस एरीया में लाइट वाइट तो नहीं जाती ना ज़्यादा अच्छा अच्छा अच्छा तो वो

और इस्कूल भी अच्छे है ना आजु बाजु के

ठीक है फिर

यानि उस एरिया में ट्राफिक ज़्यादा तो नहीं होंगे ना

अच्छा अच्छा अच्छा तो यानि कि कुछ हमको पहले कुछ कराना पड़ेगा क्या जैसे कि हमको पैसे देना पड़ेगा क्या एडवांस वगैरह हमको पेमेंट तो वो जो जमीन है वो जो डीलर है वो कोई हमारे साथ दिक्कत तो नहीं करेंगे ना आगे फ्यूचर में जमीन बेचते समय ओके सर

तो ठीक है मैं

तो मैं आता फिर शाम को छः बजे आपसे मिलने उसी एरीया में फिर अपन देखने चलते हैं ठीक है सर हाँ सर धन्यवाद सर